किसान जकर खेतीबाड़ी करै छै रोप करै छै आओर कोनो दर बिआनमे जे आगि लागि जाइ छै जरि जाइ छै सरकारके कमसँ कम ओहि चीजके लोन उठा उठा खेतीबाड़ी करै छै ग्रुप लोन सरकारी लोन करै छै जाय कऽ मानै छै एतना करै छै एतना करै छै समूहवला लोन सभ कोइ लोन लए लए कऽ बैठल छै आ सरकार जे छै नहि माफ कए रहल छै आ नहि खेतीमे घाटा लागि गेलै आगि लागि गेलै जरि गेलै दहा गेलै ओ धूप केलकै बेसी फसल नहि उपजलै किसान कतयसँ लोन करि कऽ पढ़ि सकतै किसानके कमसँ कम जे छै ओहि चीजके सरकारकेँ चाही माफ कऽ दैके चाही जे माफ नहि करतै किसान मरि जेतै किसानके ओन्नऽसँ आबै छै सरकारके सिपाही स्टाफ आबै छै सरकारके नहि पैसा दैके चाही पैसा दैके चाही नोटिस भेजै छै केस करि दै छै जेल लए जाइ छै तऽ किसान केना जीतै जकरा कमबयवला नहि छै गरीब छै लोन लेलकै बाल बच्चा छै ओकरा पढ़य लिखयव ला छै खायवला छै कमबयवला नहि छै ओकरा कोन उपाय हेतै बूढ़ वृद्धाकेँ वृद्धा पेंशन नहि मिलै छै विधवा पेंशन नहि मिलै छै हउएह वार्ड पञ्च जे छियै वार्ड सदस्य जे छियै वार्ड कमिशनर जे किछु भी छियै ओ आइ तक जे छै पछिलो पैसा नहि देलकैए अगुलको पैसा नहि देलकैए केना कऽ ओ दिन काटतै केना रहतै कथी लेल इलेक्शन लड़लै रहए सरकारके दे पैसा जे सहयोग हैत बचत पाँच टाका खर्चा कए कऽ मेम्बरसभ देलकै वार्ड वार्ड घुमलै पञ्चायत घुमलै वार्ड घुमलै पञ्च बनलै जितलै वार्ड पञ्च भेलै ओहिके लिए एक भी टाका नहि एखन तक नहि पछिलामे नहि अभीके अयलैए एखन तलिकमे सोलहसँ एखन तलिकमे नहि आयल रहै ओ पैसा ओहो तऽ दैके चाही सरकारकेँ ऊ स् ऊ दए देना चाही सरकारकेँ एहि लऽ कऽ जे फसलमे जरि गेलै मूङ्ग जरि गेलै गहूम जरि गेलै मक्कइ जरि गेलै ओ ओ सभके जे छै ने से भेजना चाही माफ करना चाही लोन जे देलकैए घर घर लोन लए कऽ लोक खेतीबाड़ी करलकै बाल बच्चाकेँ पढ़ेलकै लिखैलकैए बाल बच्चा पैसाके चक्करमे बाहर परा जाइ छै ओहि सभके शक्ति साधन देना चाही सरकारकेँ ओहि सभके लेल जे छै से सरकार छै अथी किसान किसान जे छै भागल घुरै छै दिल्ली पंजाब एतय ओतय खटल घुरै छै बाहर जाय कऽ जाइ छै बाहरमे किछो भए जाइ छै बाल बच्चा कनि कनि टा रहै छै छोट रहै छै कुमार रहै छै असकर भए जाइ छै दूसरा कोइ देखैबैआ नहि छै ओकर माय बाप नहि आबैत रहै छै कानैत रहै छै बहु बेटी किलोल करै छै फसल नहि उपजै छै बोनि नहि मिलै छै बहुत दुखिया बनै छै फिर भी ओन्नऽ सँ सरकारके स्टाफ चलि आबै छै नहि पैसा दैके पड़त दैके पड़त हे ई बात हे ओ बात केस भए जायत फल्लाँ भए जायत चिल्लाँ भए जायत कोन उपाय करतै सरकार एहि चीजके व्यवस्था करियौ सरकार व्यवस्था कए कऽ जे छै किछु राहत दियौ किसानकेँ मजदूरकेँ कमसँ कम करना चाही सरकारकेँ एहि चीजके सहयोग नहि तऽ किसान केना जीतै केना रहतै हर चीजमे जलनके लागि गेलै जरि गेलैए बारिश नहि होइ छै समयसँ ठण्ढा नहि करै छै समयसँ ठण्ढा होइ छै तऽ गरमिओ भए जाइ छै गरम होइ छै फेर जरय लागै छै सभ सामानसभ गहुम नहि बनै छै खेतमे ने मकइ होइ छै खेतमे सरकारकेँ कमसँ कम सहयोग करना चाही ने एहि चीजके